हाँ मैडम आपके यहाँ बॉल पेन मिल जाएगा मुझे नीले कलर के चाहिए मुझे यह बताइए मुझे कुछ सामान चाहिए एक बार नोट कर लीजिए कैंची वो अभी मुझे मतलब छोटी बड़ी दोनों चाहिए इतना आप एक बार नोट कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ

पेन मुझे दोनों चाहिए और पंचिंग मशीन मुझे यह भी दोनों चाहिए अभी मुझे यह बताइए कैंची जो हैं आपके यहाँ वो छोटी और बड़ी मुझे सबसे बड़ी वाली चाहिए वो हैं और यह प्लास्टिक उसका हत्था कौन सा हैं प्लास्टिक का या अच्छा दोनों तरह के हैं तो एक बार हैं ना तीन तो छोटी कैंची कर दीजिए और चार कर दीजिए बड़ी वाली और टेप आपके पास कैसे हैं कागज वाला टेप मिलेगा आपके यहाँ अच्छा तो एक काम कीजिए आप हैं ना एक कागज वाला टेप कर दीजिए पतला वाला एक कागज वाला कर दीजिए चौड़ा दो इंची में है ना और एक जो चार इंची का आता है ना बड़ा वाला वो कर दीजिए ठीक है और वो पारदर्शी वाला टेप है क्या मुझे एक तो एक इंची का दे दीजिए दो है ना और एक दे दीजिए तीन इंची में और जो चार इंची वाला है वो चार दे दीजिए मुझे मुझे प्लास्टिक का हत्था नहीं चाहिए मुझे यह लोहे वाला ही चाहिए और पेन जो स्याही वाले हैं वो वो मुझे बारह पीस कर दीजिए और स्याही नहीं मुझे एक तो नीले कलर की एक बोतल चाहिए और एक लाल कलर की है ना और तो एक हरी भी डाल दीजिए सर मुझे जेल पेन चाहिए बारह है ना हाँ अतिरिक्त रिफिल भी कोई है पेन जिसमें एक्स्ट्रा रिफिल आती हो अच्छा अच्छा तो वहीं वाले कर दीजिए आप बारह वो कर दीजिए ब्लू वो नीले और बारह काले छः डाल दीजिए लाल और पंचिंग मशीन आपके यहाँ जो छोटी वाली हैं वो तीन डाल दीजिए और डबल डबल पंच वाली हाँ हाँ और दो बड़ी मेटल वाली डालिए यह प्लास्टिक की नहीं ठीक है मैडम ओके